नंगौ नंनाया जोंनि ककराझार जिल्लायाव मानि बेनो दैनि बे फुंखा माबा होननायनि खोथाया बेनो जोंना सम सम बे भुटान माबानि रायजोनिफ्राय माबानिफ्राय हगार हरो नालाय बेफोरबो जाबोयो आरो बेवनो जोंनि आबहावा ककराझार जिल्लायाव गुबुंले माबा आबहावानि बारहावानि माबा सोमजिफैयो आरो जोंनाव बेनो आमफ्राय दा मानि ककराझाराव बे दाखोरनि माबाखौ बुंदोंबा बेनो जेनोबा गारो गारनाया अब'यसे सम सम गाज्रि जानायखौ गारो लाङो नुयो मानि जोंनि ककराझाराव एसेबां माबानि थाखाय दाखोर दालानि थाखाय जोंनाव माबा एसेबां माबा प्रब्लेम गैया आरो गैनाया ट्रेक्टरजों रोगायो बिदिनो माबा दंखायो नालाय थाउनफ्राव माबाफोर गारग्राफोर थायो नालाय खना खनला बिदिनो नायथिं बायनानै सिखोन साखोन खालायो खालायनाया बिदिनो आरो दा जों बे बायदिनो नुबाय थायो जोंनि ककराझार माबायाव आरो डिस्ट्रिक्टाव जेनोबा बेबायदिनो जों दासान्दि नुगासनो दं बेनो आरो